उधमपुर जिले दे बिच साढ़े सारें कोला बड्डी गल्ल एह् ऐ पढ़ने दी पढ़ने गी बच्चें गी मते थाह्र मते दूर थाह्र जाना पौंदा ऐ इस करियै जेह्ड़ियां कुड़ियां होंदियां न उ'नेंगी घरैआह्ले एड्डे दूर जाने थमां रोकने दी कोशिश करदे न जेह्दे च कुड़ियां जेह्ड़ियां न ओह् ज्यादा पढ़ना चांह्दियां न अजकल जेह्ड़े जागत न ओह् घट्ट पढ़दे न जेह्दे च मुड़े होइयै जि'यां ओह् घट्ट पढ़दे न कुड़ियें गी घरैआह्ले पढ़ाने दे बजाए उ'नेंगी ब्याही देने दे बारे च ज्यादा सोचदे न की जे साढ़े उधमपुर च जेह्ड़े स्कूल ते कॉलेज न जेह्ड़े बड्डे बड्डे ओह् बड़े गै दूर दूर न की जे कश ते किश ऐ निं ऐ हून जेह्ड़े साल दो साल कशा रेड्डे रेड्डे कॉलेज जेह्ड़े न कश कश बनाए दे हैन लेकिन जेह्ड़े साढ़े पराने बच्चे जेह्ड़े रेहियै गे बचारे पढ़ी निं सके न उं'दा केह् होग